सांस्कृतिक परंपरा हा गुजरात में हिननि खे ॾाढो महत्व ॾिनो वेंदो आहे हर को पंहिंजे पंहिंजे रिवाज में माइरा ऐं सभु गॾिजी करे बि सांस्कृतिक प्रोग्राम कंदा आहियूं जीअं की ॾियारी आहे होली आहे जनमाष्टमी आहे ऐं गुजरात वधारे पुठितो त गरबनि जे करे वखाणे वेंदो आहे त गरबनि जी त मौज नव नव ॾींहनि जो त्योहार ॾियण त हिकु वॾो उपहारु मिलियलु आहे गुजरात वारनि खे ऐं हिते सिंधियुनि जो पारंपरिक थींदो आहे चेटी चंड उन ते ॾाढी मौजु थींदी आहे हर को पंहिंजे घर में झूलेलाल मंदर में चेटी चंंड जो ॾिण मल्हाईंदो आहे सॼे शहर में बहिराणा निकरनि उन्हनि सां गॾु सिंधी छेॼ हिकु इहो सिंधियुनि जो डांस आहे सांस्कृतिक डांस इहो ॾाढी मौज ईंदी आहे उन में ऐं चेटी चंड जे डेरी जुनागढ़ में त सभिनी शहरनि जा बहिराणा साहिब अचनि उहा वॾी सरगस निकिरंदी आहे त सॼे गुजरात जा माण्हू हिते गॾु थींदा आहिनि नचन डीजे वॼाइणु हुननि ते ऐं झूलेलाल जा भॼन पंजणा वंजणा गाइनि इन खां पोइ चालीहो साहिबु चालीहो साहिब ते त वर्णण करण ई थोरो आहे जेतिरो कयूं त रोज़ु चालीह ॾींहं अखो पाइनि जेके पको चालीहो रखनि उहे पंहिंजे रीति सां सभु कुझु कनि ऐं पर जे नथा ठाहिनि तॾहिं बि चालीह ॾींअं अखो पायूं पो चालीय ॾींअनि जे पुर्ण उते तीअं बहिराणो साहिबु कढी उहा जोति दामोदर कुंड आहे हुते पुनावती करे चयूं मतिलबु ॾाढो आनंदु ईंदो आहे ऐं पतंग जो उत्सव बि पूरे ज़ोर शोर सां कयो वेंदो आहे ऐं असांजे गुजरात में झूलेलाल जो वल्ड में वॾे में वॾो मंदरु ठही रहियो आहे कच्छ में उते उन जे स्वागत जे स्वागत त स्वागत असां ॾाढो सुठो कंदा आहियूं ऐं रण उत्सव आहे उन में देश विदेश जा माण्हू घुमणु ईंदा आहिनि ॾाढो आनंदु आहे इलाही कुझु आहे घुमण जो अचो